जेह्ड़ी फोटोग्राफी ऐ मेरी एह् नेईं आक्खी सकदी में भलेआं गै डिफ्रैंट ऐ बड़ी जैदा हां लेकिन कुछ कुछ चेंजिस जां कुछ बदलाव थोह्ड़ा बौह्ता आई थिंक सोच च होई सकदा कि फोटोग्राफी जिसलै तुस करदे ओ ते नुहाढ़े कोला दा पैह्लें तुसें थिंक करना पौंदा किसे चीज़ दे लेई कि तुस किन्ना जिस चीज़ दी तुसें फोटोग्राफी करनी केह् तुस प्राजैंट करना दुनियां दे सामनै जां केह् तुसें अपने आप गी प्राजैंट करना जां केह् चीज़ तुस दस्सना चांह्दे ओ इस फोटोग्रफी च ते जेह्ड़ी मेरी फोटोग्राफी ऐ में अपने आप गी कुसै कन्नै कंपेयर नेईं करदी कि हां भाई मेरी गै फोटोग्राफी डिफ्रैंट ऐ ऐसा कुछ नेईं ऐ फोटोग्राफी बड़े जैदा लोग करदे मेरे कोला दा बड़ी अच्छी करदे फोटोग्राफी बौह्त ही अच्छी करदे ऐ लेकिन मेरी फोटोग्राफी च में केह् आखदे नैचुर्ल चीज़ें दी फोटोग्राफी करना बड़ा पसंद ऐ मतलब कि जि'यां सनसैट होई गेआ ओह्दी फोटो क्लिक करी लैन्नी सन राईज़ होई गेआ ओह्दी फोटो क्लिक करी लैन्नी इ'यां रेनिंग सिज़न होई गेआ रेंन पौंदी फोटो क्लिक करी लैन्नी जि'यां बरखा होआ दी होंदी ते बड़ा जैदा अच्छा मौसम बने दा होंदा इ'यां बरखा दे बाद बी बड़ा शैल मौसम बनी जंदा ओह् कलाउड़ दा बादलें दी फोटो खिच्ची लैन्नी ते इस इस प्रकार दी मिगी फोटो खिचना पसंद ऐ होर मेरा एह् फोटोग्राफी करना मतलब की फोटो कलिक करना जां केह् आखदे उस्सी मतलब मिगी अच्छा लगदा ते में करनी होन्नी क्योंकि मीं पसंद ऐ कि नैचुर्ल चीजें दी कुछ जि'यां पक्षी होई गै जानबर होई गे उं'दी फोटो क्लिक करना क्योंकि दिक्खो अपने आप गी ते सारे अपने फोटो ते सारे गै खिच्चदे लेकिन मिगी नैचुर्ल चीज़ें दी फोटो खिच्चना पसंद ऐ अपने कोला दा जैदा ते मेें ते में नैचुर्ल चीजें दी फोटो खिच्चनी होन्नी ते आई थिंक एह् चीज़ सारें दी होई सकदी सारें दी बाकियें दी फोटोग्राफी कोला दा थोह्ड़ा हारा डिफ्रैंट बिल्कुल लिटलबिट्ट आक्खी सकदी आं में डिफ्रैंट प्राजैंट करै क्योंकि केह् होंदा कि मैकसिमम लोग फोटोग्राफर गी तां बलांदे जां फोटोग्राफी तां करदे कि ओह् अपनी शैल फोटो लोकें अग्गैं प्राजैंट करी सके जां शैल फोटो ओह् केह् आखदे प्रोफाईल च पाई सके कि ओह् अच्छा बैकग्राऊंड़ आई सके जां लुक्क आई सके लेकिन मेरा एह् कुछ नेईं ऐ मेरा नार्मल फोटो होना चाहिदा ऐसा कुछ बी नेईं ऐ में चांह्दी आं कि भाई नेचर दी इक रियल फोटो आए बिदअऊट ऐनी ऐडिट ते बिदआऊट ऐनी कटिंग दे क्योंकि मिगी ओह् फोटो पसंद ऐ क्योंकि जेह्ड़ा नेचर ऐ नैचुर्ल ब्यूटी ऐ ते नैचुर्ल ब्यूटी दी फोटो आई थिंक नैचुर्ल ब्यूटी ते किसे कोला दा घट्ट बी नेईं ऐ सबतो जैदा सुन्दर ते नेचर ही ऐ जेह्ड़े पोर्ट होंदे ऐ जेह्ड़े झरनें होंदे न ऐंड़ जेह्ड़े केह् आखदे उस्सी सबतो जैदा बैस्ट चीजां होंदियां एह् फोटो खिच्चने आस्तै ते आई थिंक एह्कड़ी चीज़ डिफ्रैंट करी सकदी ऐ बाकियें फोटोग्राफरें कोला दा क्योंकि मैकसिमम लोग ते ब्याहें च फोटोग्राफ्र गी बुलाई लैत्ता वीडियो बनाने आस्तै ते ओह् इक परपस होंदा उं'दा कि हां भाई उत्थूं कुछ पैहे लब्भने जां मेरा कुछ निं ऐ में अपनी मतलब कि मिगी जेह्ड़ियां चीजां शैल लगदियां कि हां भाई मिगी एह् चीज़ करियै मिगी अच्छा फील होंदा जां मिगी शांति मिलदी ऐ जां मिगी बड़ा जैदा रिलैक्सेशन फील होंदा ते में ओह् चीज़ करी लैन्नी होन्नी ओह् फोटो खिच्ची लैन्नी होन्नी होर आई थिंक एह्कड़ी चीज़ होई सकदी जेह्ड़ी मिगी यूनीक बनाई सकदी ऐ होर केह् आखदे उस्सी अगर में उस चीज़ उप्पर कम्म करना चांह् जां हां एह् मेरी स्किल बी होई सकदी ऐ बिल्कुल होई सकदी ऐ क्योंकि अगर में इस चीज़ उप्पर हाल्ली तां में फिलहाल अपना इन्ना कुछ सिक्खे दा निं ऐ कि जेह्दे उप्पर इन्ना में ओह् करांऽ लेकिन में अगर में चांह् अगर स्किल होए मेरी अगर होग इन फ्यूचर ओह् निं मिगी पता लेकिन अगर में जैदा कम्म करां ते आई थिंक कि में अच्छा करी पामां क्योंकि अगर मेरे माईंड़ च ऐसा ऐ कि नेचर दे पूरी बैस्ट कवाल्टी दी फोटोआं आए ते में बिल्कुल कम्म करना चांह् गी होर इस्सी होर शार्पनैस देआं गी अगर मेरी स्किल च एह् आए ते केह् आखदे लेकिन सब कुछ दिक्खना पौंदा ते फोटोग्राफी ते बैस्ट आप्शन ऐ लेकिन अगर स्किल च आए ते में बी छोड़ा गी निं अच्छा करना ऐ ते केह् आखदे इस्सी फोटोग्राफी जेह्ड़ी ऐ स्किल ते बनी सकदी मेरी अगर स्किल च आए ते में इस्सी होर बैट्टर तरीके कन्नै प्राजैंट करां गी होर बिल्कुल अपना हनडर्ड़ परसैंट देआं गी कि मेरी एह् जेह्ड़ी मेरी फोटोग्राफी जेह्ड़ी मेरी थिंकिंग ऐ फोटोग्राफी गी लेइयै ओह् में परज़ैंट करां होर दुनियां अपने आप च दिक्खने च नेचर गी दिक्खने च थोह्ड़ा अपना इंट्रस्ट पाए ते जेह्ड़े नेचर ऐ ओह् सानूं बौह्त ही अच्छी बाईव बी दिंदा होर नैगिटिविटी दूर होंदी ऐ होर केह् आखदे सानूं बड़ा अच्छा रिलैक्सेशन फील होंदा क्योंकि गाड़ गिफटिड अर्थ ऐ साढ़े आस्तै ते गाड़ चीजां बनाई दियां न सब कुछ ते गाड़ ही ऐ सब कुछ ते उं'दी बनाई दी चीज़ां गी अस कीऽ नेईँ प्राजैंट करचै अपने आप गी ते हर कोई प्राजैंट करदा लेकिन आई थिंक गाड़ दी बनाई दियां चीजां बी प्राजैंट करगे ते लोकें गी बी स्कून थ्होंना ते सानूं बी थ्होेना होर अगर एह् मेरे स्किल च आए ते डैफिनेटली में चाह्ङ कि एह् मेरी अग्गें जाइयै कम्म करां होर अग्गें जाइयै लोग इस्सी दिक्खन होर ऐप्रिशेट करै